اس سوال کا جواب اردو میں یوں دیا جا سکتا ہے ریاست پبلک ہیلتھ کیئر اور ارداروں میں زیادہ بھیڑ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے درج ذیل اکدامات کیے جا سکتے ہیں ٹوکن موڈ مریضوں کی تعداد کو منظم کرنے کے لیے ٹوکن جاری کیے جا سکتے ہیں یہ ٹوکن مریضوں کی باری کو ترتیب دیں گے اور ہر مریض کو مخصوص وقت پر خدمات فراہم کی جائے گی ایک باری میں رجسٹریشن مریضوں کے لیے ایک باری میں رجسٹریشن کی سہولیت فراہم کی جائے تاکہ وہ جلدی سے اپنا رجسٹریشن کروا سکیں اور ان کے وقت کی بچت ہو اخلاقی محاذ ذات مریضوں کے ڈیٹا کو مخظ محظوظ اور رازداری کے اصولوں کے تحت رکھا جائے تاکہ ان کی ذاتی معلومات کا غلط استعمال نہ ہو تحریکی ماں تربت مریضوں کے ڈیٹا کا تج تجزیہ کر کی صحت کی خدمات کا مؤثر کابل اعتماد فراہمی کو یکینی بنایا جائے ان اکدامات سے پبلک ہیلتھ کیئر اور اداروں میں زیادہ بھیڑ کے مس مسئلے کو کم کیا جا سکتا ہے اور مریضوں کو بہتر خدمات فراہم کی جا سکتی ہیں مزید اکدامات جو ریاست پبلک ہیلتھ کیئر اداروں میں زیادہ بھیڑ کے مسائل کو حل کرنے کے لئیں کیے جا سکتے ہیں ان میں شامل ہیں آن لائن رجسٹریشن مریضوں کو آن لائن رجسٹریشن کی سہولیت فراہم کی جائے تاکہ وہ گھر بیٹھے ہی اپنی رجسٹریشن کروا سکیں اور اسپتال میں زیادہ بھیڑ سے بچ سکیں ٹیلی میڈیشیشن سروس ٹیلی میڈیسن سروس کو فروگ دیا جائے تاکہ مریض گھر بیٹھے پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کر سکیں اور گیرضروری اسپتال کے دورے سے بچ سکیں اپائنمنٹ سسٹم مریض کے لیے اپائنمنٹ سسٹم متعارف کرایا جائے تاکہ وہ محصوص وقت پر آ کر اپنی معائنہ کروائیں اور انتظار کی طویل کطاروں سے بچ سکے ہیلپ لائن سروس مریضوں کے لئیں ہیلپ لائن سرویز قائم کی جائے جہاں وہ اپنی بیماری کی معلومات حاصل کر سکیں اور مناسب ہدایت حاصل کر سکیں اضافی عملے کی تکریری ہسپتالوں میں اضافی طبی اور انتظامی عملے کی تکھریری جاری کی جائے زیادہ مریضوں کو بیک وقت سنبھالنا جا سکے جدید ٹکنالوجی کا استعمال اسپتالوں میں ٹکنالوجی کا استعمال کیا جاہے تاکہ تشخیص اور علاج میں وقت کی بچت ہو ان اکدامات کے ذریعے ریاست پبلک ہیلتھ کیئر اداروں میں زیادہ بھیڑ کے مسئلے کو مؤثر طریکے سے حل کیا جا سکتا ہے اور مریضوں کو بہتر سہولیت فراہم کی جا سکتی ہے